म्हजें सारके जातीचें स्विमींग वर्कआवट हाचें चॅलेंजींग म्हाका आशिल्लें तें फोर हंड्रेड मिटर फ्रिस्टायल फ्री स्टायल खाततलो कितें सो टू सो मिटर सेट ते बोरें चॅलेंजींग आशिल्लें म्हाका आनी व्होले तें टॅम्पो मातशें जालो परीस तुचे स्पीड जातेचे तोडू स्लो जाले नाकूय करपाचें चिल म्हणजे स्वीम टायम अर्दें ओर जालें आजो जातीची स्वीम डिस्टन्स दो सौ मिटर म्हजो कितलें जातें हांव चवथो कितें टॅक्नीक पफेक्ट आसा तें गाल्यार बांगक तें मचीं